समाचार एक अन्य परिभाषा के अनुसार समाचार वह समयायिक सूचना है जिनमें जन रुची जुड़ी हो तथा लोग उसे जानने के लिए उत्सुक हों बिना जनरुचि के कोई सूचना समाचार नहीं हो सकता समाचार में कई प्रकार के होते हैं जेसे पर्यावरण समाचार राजनैतिक समाचार खेल समाचार क्षेत्रीय समाचार राज्य समाचार राष्ट समाचार इत्यादी समाचार पत्र एक सर्वाधिक प्रकाशन जिसमें वर्तमान में घटनाओं के बारे में लिखित जानकारी होती है और इससे अक्सर सफेद या भूरे रंग की प्रष्टभूमि के साथ काली स्याही से टाइप किया जाता है समाचार पत्र व्यवस्था खेल कला और विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों को कवर कर सकते हैं इसीलिए समाचार पत्र सटीक जानकारी